भारतआव जों गिदिंनागौबा जोङो प्लेनजों थाङो ट्रेनजों थाङो आरो एसे स्टेटआवनोबा जोङो दा बासजों थाङो दा मोसा मोसि आरो बाजाराव थाङोबा जोङो जेनेबा अबावबा खाथियावबा साइकेलजोंबो थाङो आरो अट'जों थाङो जायहग जोंनि जे भारतआरि गोजान समावबो थांनांगौब्ला जोंथ' ट्रेन बा प्लेन नङाबा जाखाया प्लेनजों नङाबा ट्रेनजों दा बेनि थाखायनो दा लकेलावबो जों साइकेल अट' बिदिजों थाङो बेनि उनावहाय मानसिफ्रा हैथ' अनेकआनो स्ल' सालायाना गारि मटरखौ बेवहाय एक्सिडेन्ट जानांगौ लगिया जाहैयो जाहाथे बिसोरो गासैबो स्ल'यै सालायो सायलेन्ट भाबैनो बेनि थाखाय खुब खावलायो आं